वजन बढ़ाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के लिए हमारे गाँव में घरेलू उपचार है जो निम्न हैं जिससे हम अपना वजन है वह आसानी से बढ़ा सकते हैं हमारे गाँव में दूध है छाछ है उनको खाकर हम दही है मलाई है घी है उनको हम अच्छे से खाके और जो है लस्सी है दूध की उसको भी बना के हम उसको खाके पी के अच्छे से हमारी जो स्वास्थ्य हैं हम अच्छे से बना सकते हैं अच्छे से मोटे हो सकते हैं और सुबह शाम रोजाना व्यायाम करना चाहिए जिसे भी हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और जो और जो भी है हमारे हमारे गाँव में दाल बाटी है उसको भी बनाते हैं जिससे भी हम हमारा वजन है वो बढ़ाने लगता है इस प्रकार के हमारे गाँव में घरेलू उपचार कई है जिनसे हम अपना वजन है आसानी से बढ़ा सकते हैं